ایک بار کی بات ہے میں اپنے گھر پر تھی میرے گھر پر سبھی لوگ مجھے تقریباً دوپہر کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ میرے گھر پر کچھ مہمان آ رہے ہیں جن کے لیے کھانا بنانا ہے اور اتفاق سے اس وقت میرے گھر پر کچھ خاص بنانے کے لیے تھا بھی نہیں عام طور پر جو ہم لوگ دال وغیرہ بناتے ہیں پر زیادہ کھانا بنا کر کے کھلانے کی تیاری بنانے کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت مجھے بھی مجھے بھی ایک عجیب سا ڈر لگا تھا کہ کیسے میں تیاری کروں گی اور کس طریقے سے ان مہمانوں کا انتظام کروں گی اس کے بعد میں نے اپنے بھائی کو اپنے والدہ کو بازار بھیجا تاکہ وہ سامان لے کے آئیں گوشت وغیرہ لے کر کے آئیں پھر اس کو آدھے گھنٹے تک تقریباً میں نے اس کو تیار کیا اور اس تیاری میں جو محنت مجھے لگی جو محنت مجھے لگی اسے کبھی نہیں بھول سکتی میں کیونکہ وہ وقت وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب اچانک کوئی کام آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور اس سے خطرہ بھی لگا رہتا ہے کہ کبھی کہیں ہماری بےعزتی نہ ہو جائے